हैलो हां जी बोलिए हां जी हां हां खरे गै न अच्छा तंद उप्परै ई करी ओड़चै होर ते अच्छा कोई गल्ल निं महाराज अड्रैस देई ओ अड्रैस देई ओड़ो महाराज अपना कोई गल्ल निं चलो ठीक ऐ शाम्मीं तगर आई जाह्गा